जय झूलेलाल हरि ओम छा ख़बर आहे बढ़िया हिकदमि बस मालिक आहे तव्हां खे यादि कयोसीं मां चयो फ़ोन रिचार्ज कराइणो आहे त तव्हां खां गॾिजी करे फ़ोन लाइ पुछां छा हिसाब आहे कहिड़ी स्कीमूं अचनि पियूं अॼु कल्ह बेनेफ़िट वेनेफ़िट ॾियो था स्कीम में कुझु न वरी उहो त आहे मां चयो हाणे स्कीम विस्कीम अॼु कल्ह कॉम्पटीशन वधी वई आहे त मतां जियो वियो वारे कुझु बदलायो हुजे स्कीम विस्कीम कुझु चयो हुजांई अच्छा

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हो ॿियो को दोस्त ॻाल्हि पियो करे कुझु ॿारहंनि महिननि जी कुझु प्रो स्कीम कॾहिं ताईं छा ॿटीह हज़ार छा कुझु समथिंग में टोटल हिकिड़ी जेतिरो यूज़ कयो टे हज़ार ॾियो ऐं ॿटीह सौ टे हज़ार चए पियो ॿटीह सौ में सॼो नेट फ़्री इंटरनेट फ़्री जी बीअ जो लिमिट न कोई वांदो न आहे बि तॾहिं पुछां पियो मूंखे अहिड़ी का स्कीम आई आहे छा हा हा न मूंखे फ़ाइदो अगरि उन में लॻे त पोइ उहो चालू कयूं न सुठो आहे न हर महीने जो झंझट छुटी वेंदो ऐं हर महीने छुटी थी हिकु दफ़े पैसा ॾिना त ॿारहंनि महिननि जो करे सभु सहूलियत मिलंदी ऐं नो लिमिटिड अनलिमिट मिलंदो हन हा त हा मुंहिंजो पोइ ऐं मुंहिंजे बेबूअ जो ॿिन्हिनि जा नम्बर पोइ असां कयूं रिचार्ज यूज़ घणो थिए थो ऊअं ई

हा हा त बेबू अचे मां ॻाल्हायांसि थो पोइ ॿारहंनि महिननि जो ई कयूं था हा हा हा हा न अॼु कल्ह छाहे कॉम्पटीशन वधी वई आहे न मूं खे ईअं ॿुधियो दोस्त ॿुधाए पियो तॾहिं मां तव्हां खां पुछी वठां न मां चयो टी महीने महीने त करायूं पिया त उहो दोस्त जे हिसाब सां त फ़ाइदो आहे त तव्हां त पहिरीं तव्हां वटि ईंदा आहियूं ॿिए कंहिं वटि वेंदा न आहियूं हा हा हा न उहो हा हा हा मां तव्हां जे माण्हुनि खां करायूं न हाणे ॿिए जीअं शहर में लॻा पिया आहिनि जाम भई अॻियां पुठियां घर जे पुठियां पुठियां हूंदा आहिनि पर मां चयो तव्हां सां ई कराईंदमि जेकर तव्हां वटि ई हिकु हंधि ॿधियल हुजूं जय झूलेलाल जय झूलेलाल मां अचे छोकिरो मोकिलियांव थो हींअर छोकिरे खे पंहिंजे पोइ उहो ॾिसंदो ठीकु आहे न चलो जय झूलेलाल जय झूलेलाल